मुंहिंजी नंढपण खां ड्रॉइंग करण में रुचि हूंदी हुई ऐं कंहिं महिल मां चित्र ॾिसंदी हुअमि किताबनि में यां कहाणियुनि वारी किताबनि में यां पंहिंजे साहेड़ियुनि खे चित्रकारी कंदे ॾिसंदी हुअसि जेके मुंहिंजे चित्रकला जा टीचर हुआ मास्तर हुआ उन्हनि जी चित्रकारी ॾिसंदी त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो मां उन में खोइजी वेंदी हुअमि बसि उहे ई सभु ॻाल्हियूं मूंखे हिकदमु दिमाग़ में वेजी वियूं ऐं उन जी जेकी बारीकियूं हूंदियूं न नंढपण में त एॾी मूंखे सम्झ न हूंदी हुई पर धीरे धीरे जीअं जीअं मुंहिंजी सम्झ वधंदी वई त मां उन्हनि जी बारीकियुनि खे ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशि थींदी हुअसि ऐं मां बि मन में सोचे छॾियो की मां बि चित्रकारी में पंहिंजो हथु आज़माईंदसि ऐं इनीअ करे धीरे धीरे मुंहिंजी चित्रकारी में रुचि वधंदी वई ऐं मुंहिंजा मनपसंदि कलाकार ईअं त घणा ई आहिनि पर मां ख़ास तौर सां जेको मां पसंदि कंदी आहियां उहे राजा रवि वर्मा एम एफ हुसैन यामिनी राय शोभना नारायनन इहे जेके आहिनि अपर्णा अनिल अनिल वर्मा इहे जेके आहिनि इहे मुंहिंजा ॾाढा पसंदीदा कलाकार आहिनि हिननि जी तव्हां चित्रकारी ॾिसंदव त तव्हांखे ईअं लॻंदो की मां हिकु अलॻि ई दुनिया में हिकु अलॻ ई संसार में मां पहुची वई आहियां जीअं मां अनिल वर्मा अपर्णा अनिल जेकी आहे उन जी चित्रकारी ॾिसंदी आहियां त हुन जी नंढी नंढी बारीकियुनि में भॻिवानु शंकर जा प्रतीक ॾिसण में ईंदा आहिनि किथे नांग ॾिसण में ईंदो जिते किथे त्रिशूल ॾिसण में ईंदो आहे किथे ढमरू ॾिसण में ईंदो आहे किथे किथे चंड ॾिसण में ईंदो आहे कंहिं महिल वहंदी गंगा मां ॾिसण में ईंदी आहे त इहे सभु ॻाल्हियूं ॾिसी ॾिसी करे मूंखे ॾाढी रुचि थींदी आहे मां बचपन खां ई मन जॾहिं खां उहो मुंहिंजी आर्ट टीचर बि रही आहे मां जॾहिं बि उन्हनि जी कलाकारीअ खे ॾिसंदी आहियां उन्हनि जी चित्रकारीअ खे ॾिसंदी हुअमि त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ ऐं मां तंहिं महिल ई ठाने वरितो की मां बि चित्रकारीअ में हथु आज़माईंदमि